जी हाँ मैं जी हाँ मैं अपने परिवार और अपने दोस्तों के बारे में बहुत कुछ बातें बता सकता हूँ अच्छी तरीके से ठीक है पहले मैं बचपन अपना बतलाता हूँ मेरे माता पिता एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं और मैं अपने बचपन में कुछ शरारतें कुछ अच्छाइयाँ की हूँ जो सरारतें की हैं वो बचपन की बातें हैं जो अच्छाइयाँ की हैं वो हमारे संस्कार हैं जैसे जब मैं स्कूल या कौलेज जाने लगा पढ़ने लगा वहाँ कई प्रकार के बच्चे हमारे साथ मुलाकात हुई दोस्ती हुई और समय बीतता गया और हम धीरे धीरे अगले क्लास में पहुँचते गए और परिवार भी बढ़ता गया धीरे धीरे मैं अपना हाई स्कूल पास किया और मेरी शादी हो गई शादी हो जाने पर जैसे दोस्त यार सब मिल जाते हैं उसी तरह पत्नी पत्नी के साथ अपना अच्छा रिश्ता रखें ऐसे ही दिन दिन ता गया दिन और महीने बीतते रहे धीरे धीरे माता पिता सभी पूर्वजों के आशीर्वाद से मेरे यहाँ बच्चा पहला लड़का हुआ बड़ी हँसी खुशी उल्लास के साथ उसका खुशी खुशी मनाया गया जिसमें हमारे दोस्त जो पर्सनली बहुत अच्छे मित्र हैं तीन दोस्त उनकी कहानियाँ मैं आप सब को बाद में बतलाऊँगा उससे पहले

अपने परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ